हर व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे दिन होते हैं जब उसका किसी कार्य करने के लिए मन नहीं होता परंतु चित्र एक ऐसा माध्ययम है जिससे हम अपनी भावनाओं को इजली व्यक्त कर सकते हैं हम अपनी भावनाओं को किसी व्यक्ति को बता सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि क्यों कोई दिन है जिस दिन हमारा पेंटिंग करने कि इच्छा नहीं है हमारी ड्राइंग करने कि इच्छा नहीं हो रही है बाकी कई ऐसे समय आते हैं कि कहीं व्यस्तता के कारण हम ड्राइंग नहीं कर पाते या किसी काम में फंसे होने के कारण हम नहीं कर सकते हैं बाकी मैं मानता हूँ कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे बढिया माध्यम है कि आप उसको किसी कला के जरिये दिखाइए चित्र बनाने कि प्रेरणा कि बात करूँ तो मुझे हर एक वस्तु से उसकी प्रेरणा मिलती है मुझे यदि कोई वस्तु दिखती है या कोई वस्तु मेरे सामने है तो मुझे उससे रिलेटिव बहुत से थोट्स आने लगते हैं दिमाग में मैं अलग अलग प्रकार से उन चीज़ों को सोचता हूँ मैं सोचता हूँ कि मेरे डेली लाइफ में ये चीज यदि ऐसी होती तो उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं मैं बहुत सी चीज़ें हैं मेरे साथ जो मैं उसको ड्रॉ करने के लिए कर सकता हूँ अब मैं इसको अपने दैनिक जीवन में समय देने के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं प्रत्येक अपने हर संडे को कम से कम दो घंटे ड्राइंग बनाने कि कोशिश करता हूँ वर्किंग डेज में भी मैं शाम के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने ड्राइंग को अपने पेंटिंग को टाइम दूँ क्योंकि मुझे वो काम करना अच्छा लगता है और मेरा मानना है कि जो काम आपको अच्छा लगता है वह काम करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए मैं फूल टाइम वर्क के बीच में भी पेंटिंग के लिए अपने ड्राइंग के लिए टाइम निकाल ही लेता हूँ पर डे मुझे कम से कम बीस से पच्चीस मिनट तो मिनिमम एक ड्राइंग करने का टाइम मिल ही जाता है